رابندر ناتھ ٹیگور سی وی رمن ایس چندر شخر ایم ایس سبرا لکشمی راج کمار ہیرانی لتا منگیشکر سچن تیندولکر وراٹ کوہلی شاہ رخ خان امتابھ بچن